ई समयमे हमरा विचारे वैज्ञानिक सभसँ ई कहना अछि जे मंगल ग्रह पर जीवन भए सकयए उपलब्ध किआ तऽ ओहिपर सभ गोटा मिलके पानि खोजयए जे पानि अछि कि नहि अगर ओहि पर भेंट जाइए तऽ लोगसभ ओतए जाके रहि सकयए ओतए ओसभ अपन जीवन व्यतीत कऽ सकयए